یادگار تجربے کی بات کریں تو لائیو تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ جو ہم کہہ سکیں کہ یادگار تجربہ ہے ہمارا پر ہم نے ریڈیو پہ اور ایف ایم پر بہت سنا ہے خاص کر نصرت فتح علی خان صاحب کے قوالیاں اور محمد رفیع صاحب کے گانے ان گائکوں کا ہمارا یہ ماننا ہے کہ بہت ہی مشکل گانے ہوتے تھے جوکہ عام زندگی میں بھی ہم ایسے نہیں گنگنا سکتے کیونکہ اس میں بڑی مشکلات جو ہے دیکھنی پڑتی ہے جیسے کہ گانے کا جو میں آپ کو تجربہ بتاؤں کہ ہم کبھی گانے کی کوشش کرتے ہیں یہ محمد رفیع صاحب کا گانا یہ چاند سا روشن چہرہ زلفوں کا رنگ سنہرا تو یہ جس پچ پر گایا گیا ہے تو عام زندگی میں عام طور پہ تو اسے گایا بھی نہیں جا سکتا تو ہمارا تجربہ تو اس میں یہی ہے کہ جو ہے کچھ گائک ایسے ہوتے ہیں جو ہم گنگنا بھی نہیں سکتے اور ان کا مقابلہ بھی شاید آج کی جنریشن میں کوئی ہوگا بھی نہیں جو ان کا مقابلہ کر لے